गाँव में बिजली का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है जैसे घरेलू भी चीज़ें होती हैं जैसे कि मिक्सी है कूलर है फ्रिज है पंखा है और कई तारह के बिजली के उपकरण हैं घरेलू जिन में बिजलि का उपयोग किया जाता है और सब से ज़्यादा महत्व खेती में बिजली का रहता है क्योंकि खेती में पानी की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है जिस से क्या है कि बिजली से हमारी कुआँ की या फिर बोरोंग की मोटरें हैं वो चलाने के लिए बिजली काम आती है तो खेती बिजली पर बहुत ही ज़्यादा निर्भर रहती है क्योंकि यदि बिजली नहीं आएगी तो खेतो की सिंचाई नहीं होगी इस लिए बिजली से खेती पर बहुत निर्भर है